जय झूलेलाल मूंखे एॾी पहचान कान्हे पर मां वॾनि जी सलाह वठी करे पोइ अॻियां हलंदी आहियां मूंखे कुझु नॉलेज कान्हे को पर वॾा जीअं चवंदा आहिनि तीअं कंदी आहियां